हम ई कहै चाहै छियै की महिलाओंके बारेमे टी वी मे या फेर रेडियोमे या फिर पेपरमे जे आबै छै महिलाओंके वही जेनाकि कोई मूवीके बारेमे आबै छै या सीरियलके बारेमे आबै छै की अभी ई सीरीयल आज कोन टाइममे देतै ओ सीरीयल आब कोन टाइममे देतै टाइम ओ देखै छियै या फिर कोइ किचेनके कोइ सामान आबै छै खाइ पीयवला सामान जेना की महिला सबके जादा पसन्द छै ओ सब खाय पीयवला सामान ई मतलब की कुछ ई जेनाकि जैसे की किचेन अर जेना बहुत सारा आइटम आबै छै मतलब की जेना पेपरमे बताबै छै की इतनाके सामान आब एतबैमे मिलतै इतनामे इतना पर्सेंट एक्स्ट्रा फ्री मिलतै ई सब आबै ने छै आओर पेपरमे बहुत चीज आबै छै आओर इहो आबै छै की महिला सबके बारेमे इहो आबै छै की कोन फिल्म कहिया लागतै आओर कोन सीरीयल कहिया चलते आओर इहै सब आबै छै आओर ओकर बाद जे कहै छै की जे एकर सेक्शनमे इहे सब सेक्शनमे सब सेक्शनमे बाँटल रहै छै फिल्म ई सीरीयल इतना सँ इतना चलतै सब टाइम अरके ज्ञान महिला सबके पेपरेसँ मिलै छै आओर कार्यक्रम पत्रिकाके स्तंभ कॉलम भी ओकरामे सब दर्शायल रहै छै रेडियोमे रेडियोपर भी समाचार सूनिके समाचारमे जेना रेडियोमे जब सुनाबै छै समाचार ओकरामे भी दै छै की इतना सँ इतना इतना सँ इतना बजे टाइममे ई सीरीयल देतै बहुत सीरीयल चलै छै महिला सबके सीरीयल तऽ बहुत जादा पसन्द छै हमर गाँव सबमे महिला सब तऽ हरदम सीरीयलेमे पड़ल रहै छै ने तऽ जब भी मतलब की सीरीयले देखै छै फिल्म ओ सब महिला सब ओते पसन्द नहि करै छै जहाँ तक की सीरीयले अब महिला महिला सब लए विशेष अखबारमे अखबारमे ही आबै छै महिला सब ओकर बारेमे की की कोन फिल्म कहिया लागतै या फेर कोन सीरीयल कहियासँ स्टार्ट होतै कए बजेसँ स्टार्ट होतै या फिर कुछ कुछ प्रचार भी महिला सब लए आबै छै जेनाकि प्रचार कुछ आबै छै कोई हीरो ही सब प्रचार करै छै की जैसे कि ये ये तेल लगाइए तऽ उससे बाल ब्लैक रहेगा बाल नहीं झड़ेगा बहुत प्रचार महिला सबके बारेमे अबै छै पेपरमे ओकर बाद कहै छै की महिला सब जे कहै छै की अपन किचेन वास्ते कोइ सामान लेतै जेनाकि वहीं पेपरमे देखके देखै छै इतना ओ लेतै ऑनलाइन ऑर्डर मारि दै छै इतना पर्सेंट डिस्काउंट मिलै छै तऽ मारि दै छियै ऑर्डर ऑनलाइन ओकर बाद फिर हमर हमर सब यहाँके महिला रेडियो रेडियो सुनके भी मतलब रेडियो सुनके भी मतलब ओकर ई कए लै छै की कहै छै रेडियो सुनके भी सीरीयल सबके ई कए लै छै आइ सीरीयल कए बजे देतै कल कए बजे देतै आओर